नवजात शिशु स्वच्छ वातावरण में रहे इसके लिए मैं सुनिश्चित करती हूँ कि जब भी आप बच्चे के पास जाएँ बार बार अपना हाथ धोएँ अपना हाथ सेनिटाइज़ करें ताकि बच्चों के पास कीटाणु ना पहुंचे सके अगर आप अस्वस्थ है अगर आपकी तबियत खराब है तो आप बच्चे के पास जाना मना हीं करे या तो फिर आप जाए ना नहीं तो बच्चे की तबियत और भी ज़्यादा खराब हो सकती है बच्चे पहले से ही नाजुक रहते हैं और जो बच्चे की डायपर होती है वो गीली डायपर होती है तो उसको हमेशा सूखी जगह पर रखें नहीं तो उससे कीटाणु फै़ल सकते हैं उनका डायपर बार बार बदलिए ताकि उनका गीलापन और उनके उसमें इंफेक्शन ना होए घर को कीटाणुरहित करना चाहिए नहीं तो वो घर पे जो कीटाणु रहते हैं उससे आपके बच्चों को इंफेक्शन हो सकता है और इनको सर्दी भी लग सकती है अगर डस्ट वस्ट अगर आपके घर पे हो तो बच्चे के कपड़ों के साथ सावधान रहें नहीं तो बच्चों के जो कपड़े रहते हैं उनसे उनको रैशेज़ आ सकते हैं अगर ज़्यादा आप उनको ऐसे हार्ड कपड़े पहनाएँ सख्त कपड़े पहनाएँगे और अगर आपके कपड़े जो है वो अच्छे क्वालिटी के नहीं होंगे तो भी आपके बच्चो को रैशेज़ आ सकते हैं उनको जो भी खाना खिलाएँ वो देख कर खिलाएँ अगर आप अगर बाहर से खिलवा रहें हैं कोई भी बच्चे के ब्रैंड का तो वो देखे कि वो अच्छे ब्रैंड का हो नहीं तो आपके बच्चों को पेट से कोई न कोई समस्या हो सकती है उनको रोज़ रोज़ नेहलाएँ अच्छे साबुन से जो बच्चों का साबुन आता है ताकि वो हमेशा फ्रेश रहे उनके बॉडी में कोई इंफेक्शन ना फै़ले